हेलो ब्यूटी पार्लर जी मैम मुझे कुछ चीज़ों का पता करना था तो आप फ्री हैं क्या अभी हाँ जी मैम मुझे हाइड्रा फेशियल करवाना है तो आप बता दोगे क्या की कितना चार्ज लगेगा अच्छा और मुझे थ्रेडिंग भी बनवाना है मेरे फ्रेंड के बरडे पार्टी है तो मुझे उसके लिए ठीक है तो मैम मुझे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा न इसमें क्योंकि मैं फेशियल भी करवाऊंगी थ्रेडिंग भी बनवाऊंगी बाल वाल भी कट करवा लूंगी तो

वह तो मैम मैं आ कर ही बता दूंगी मैम आपको और आप का पता कहाँ है यह मतलब कहाँ पर है जी जी जी

अच्छा ठीक है तो फिर भी ठीक है मैं आ जाऊंगी फिर भी आप एक बार मुझे आपका मैसेज कर दोगे क्या ठीक है तो मुझे आपका नम्बर है न मेरी फ्रेंड ने दिया था और उसने बोला था कि उसका नाम अगर मैं बोलूंगी तो आप डिस्काउंट भी दे दोगे पूजा हाँ ठीक है मैम तो मैं आ जाऊंगी तो टाइम किस समय पर आऊँ मैं किस समय पर किस समय पर आऊँ मुझे परसों जाना है ठीक है तो मतलब एक दिन पहले फेशियल कराना सही रहेगा ठीक है तो मैम मैं कल फिर आकर आपसे मिलती हूँ ठीक है थैंक यू मैम